आंथ' दा जि जि दानाय आगर एरनायनि सोमोन्दै गोबां मिथिगौ आरो बेफोरनि सोमोन्दै इउटुबफ्राव ससेल मेडियाफ्राव एगारफेरनाय जायाखै आङो बेग सुनाय मा सुनायफोरखौ माखासे डिजाइनफोरखौ इउटुबफ्राव नायना सोलोङो आरो सोलोंनायालाय मानि बेफोरखौ मानि आंनि रोंनायखौ मानि मेडियाव हगारफेरनाय जायाखै आरो इउटुबफ्राव सों आरो आङो बेलेगखौबो फोरोङो आगरखौ माबोरै एरनांगौ जेनेबा जिखौ माबोरै दानांगौ बेफोरखौ फोरोङो मायाव प्रब जि दानाय समाव अफायबा मायबा मोनसे प्रब्लेम जायोबा बेफोरखौ खिन्थायो माब्लाबा आरो जि दानायाव साखिफ्रा सियाबा बेफोरखौ मायाव दिसथाब जादों बेखौ नायनानै होयो आङो बेखौ आरो खानानै होयो फाहामनानै बेबादिनो फोरोङो आरो आं रोङैफोरखौ आरो बेग सुनाय दाथ' मा होनो प्लाष्टिक बेग सुनाय बेरार माबा जादों ना इउटुबफ्राव हेगारबाय थादों बेफोरखौ नायनानै सोलोङो आं लासै लासै बिदिनो माबोरै हेबो माबोरै मायो नायनानै हेबो आङो मोनसे हेबखांबायना आङो बेगखौ इउटुबाव नायनानै खिन्थु आं बेलेगखौ बेग सुनायखौ बेलेगखौ फोरोंफेरनाय जायाखै जि दानायखौ फोरोंदोंबाबो बिदिनो